ہاں ہیلو بولیے ہاں سروسز سینٹر سے ہاں وہی وہی شاپ ہمارا ہے ہاں بولیے جی جی ہاں پورے موبائل ہمارے پاس اویلیبل پورا آل برانڈس ہے آپ کو کس میں انٹریسٹ ہے کون سا ماڈل لیں گے آپ لوگ دے ڈالیں گے یہاں پر بس پورا رہتا اے ٹو زیڈ ایکساسیریز پورا پورا ہے اپنے پاس ہاں سر آپ کو آئی آئی فون میں بھی انٹریسٹ ہے تو آئی فون بھی دیں گے اگر آپ کو ٹین پرو ہونا ہے تو اُس میں ایکسٹرا آپ کو جو بولے وہ دے ڈالیں گے آپ کو دیکھیے جو بھی پرائس لگا دیں گے اپنے پاس ساتھ میں آپ کو کیا ہے کور وغیرہ جو بھی اسکرین گارڈ وغیرہ آتا ہے وہ بھی آپشن ملیں گا اگر آپ کو آپ کو اگر اِس میں انشورنس کا بھی چاہیے تو وہ بھی پیکیج بھی مل جائے گا آپ کو ون ایئر تک انشورنس بھی ہے اپنے پاس اویلیبل اگر آپ کا ان کیس اگر ڈسپلے ٹوٹ گیا تو اِس میں آپ کو ون ایئر انشورنس بھی آ جاتا ٹین پرو بول رہے نا آپ ہاں ہاں فائیو جی موبائلس ہے آپ کو اُس میں کیا ہے کوئی سی بھی سم ڈالو خود بخود ہی فائیو جی میں لے لیتا جی ہاں ہاں فائیو جی ہے آپ کو اچھا اسپیڈ اچھی رہیں گی آپ کتنے جی بی کا ہونا تھا جی آپ کو ایٹ جی بی ہونا ہے ایٹ جی بی آتا اُس میں ٹو ون جی بی آتا ٹو اور اپنے ہائی کنفیگریشن کا اگر آپ لیں گے موبائل لیں گے تو آگے چل کے آپ کو ہینگ وغیرہ پرابلم نہیں ہوتا اچھا چلتا جی جی آپ یہ لے لو آپ ایٹ جی بی کا لے لو یہ آپ کو آپ کو ریزنیبل پرائز میں لگا دیں گے آپ کو اگر سو انشورنس کے ساتھ ہونا آپ کو تو لگا دیں گے تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ میں پڑ جاتا آپ کو

آپ کو ون ایئر کا آپ کو وہ بھی دیا جائیں گا لائف انشورنس جو رہتا نا ون ایئر کا انشورنس بھی آ جاتا اور آپ کو کلر کون سا ہونا بولو اگر کلر میں بھی چوائس ہے تو آپ کو کلر بھی اویلیبل مل جاتا ابھی تو چل رہا اگر آپ کو ہر چیز ہاں اگر آپ کی آپ کو ہر چیز اگر دوسرے برانڈ میں ہو تو بھی وہ بھی ہے آئی فون بھی چل رہا آج کل ففٹین پرو ففٹین چل رہا آئی فون ففٹین لانچ ہُوا تو جو ہے اُس کی بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ زیادہ ففٹین پرو چل رہا اگر اُس میں بھی آپ انٹریسٹیڈ ہیں بولے تو وہ بھی آپ کو دے ڈالیں گے آ جائیے آپ میں آپ کو کیا ہے میرے دُکان کا جو ہے لوکیشن آپ کو ڈال دیتا ہوں اِدھر آ جائیے آپ پرچیز کریے آپ کو اچھے سے اچھا دیں گے آپ کو ہے تو گفٹ بھی دیں گے ہمارے پاس سمجھے آپ ہاں اوکے اوکے اوکے ویل اوکے تھینک یو